जी प्रणाम हँ सर कहियौ हे अहाँ अहाँ अहाँसभ तऽ एकदम बिसरिए जाइत छियै हे लक्ष्मीके कपारपर नहि कहियौ लक्ष्मीके कपारपर नहि कहियौ लक्ष्मिए छियै हँ से तऽ बड़ से तऽ बड़ बढ़िआँ लेकिन ओ भेल हेँ तैँ ने जकरा नहि भेलैए तकरासँ पूछियौ ने की हाल छै बाप रे बाप तऽ कहियौ ने जहिया कहबै जहिया कहबै तहिया गाड़ी लगा देबै हमरा कोन से तऽ छै लेकिन एगारह सए एगारह सए के खुल्ला रेट छै मालिक बुझलियै आ ओहिमे कोनो ओ तऽ बुझले बात छै से तऽ छै लेकिन उएह ब्लॉकमे जायब तऽ नब्बे टा खर्चा करैत करैत फेर पड़त उएह कतेक भऽ जेतै गाड़ी गाड़ी माल भऽ जेतै एक गाड़ी भऽ जेतै अच्छा तऽ कहियौ केना देबै कहियौ आब मिले जुले रेट चलतै ने मालिक आब ओकरा कोना हम दस किलो बीस किलो कतय कतय छँटैत रहबै तऽ छओ महीना बैसहु पड़ैत छै पाइ लयमे बड़ा बाबूकेँ खर्चो देबय पड़ैत छै चलू ने तऽ नहि एगारह दुनिआँ लैत छै अहाँसँ बड्ड दिनक रिवाज अछि बड्ड दिनक व्यवहार अछि तऽ बारह लऽ लियौ छोड़ू चौदह हमरो फायदा अहीँ लऽ लेबै तऽ हम कहाँ आब एतयसँ हमरोसभकेँ तऽ बड्ड पेड़ाएत छै की कहैत छी की कहैत छी बड्ड बड्ड पेड़ाय भऽ गेलैए बड्ड पेड़ाय भऽ गेलैए मानि कऽ चलू जे हम जे लेब अहाँसँ बाजार समीति दियौ रखाय राखू फेर राखू फेर ओतय उठाउ मने खर्चा दैत दैत तऽ नाकमे दम भऽ कऽ रहि जाइत छै चलू साढ़े एगारह पर लऽ लिअ साढ़े बारह बड्ड भऽ गेलै हे मालिक हमर पेटे कटि जेतै तऽ हम लऽ कऽ की करबै आब सुनियौ नऽ सुनियौ नऽ सुनियौ नऽ ओहिमे चाहो पानी भऽ जाइत छै आ फेरो ओतय मजदूर रहतै हम तऽ नहि जेबै आब बूढ़ भऽ गेलहुँ हेँ बेटा भातिज जाइत छै तऽ ओसभ ओसभ लाइन होटलमे भोजन करैत छै मालिक यौ कतयसँ एतेक खर्चा हम अनबै हम तऽ बर्बाद भऽ जायब आब चलू तऽ अपने सरकार अपनेक अपनेक बाहर हम थोड़े छियै मानि गेलियै जे हम कहियौ भोरमे अबैत छी तऽ भोरमे अबैत छी तऽ ठीक छै नमस्कार नमस्कार जी जी प्रणाम